मैथिली भाषक सम्बन्धमे जे मिलैत जुलैत भाषा हमरा सब के क्षेत्रीय भाषा मिलै छै मगर सबके लिपि अलग अलग छै जेना जोड़ो बंगला बंगला जे छै सब जे छै मिलै जुलै छै लेकिन सब के अपन अपन लिपि छै मैथिली भाषा बहुत मिठास छै ई जे बाजल मैथिली भाषा कऽ बाजहू मे अच्छा लागै छै आ सुनहूमे अच्छा लागै छै मैथिली भाषा जे छै बहुत नीक भाषा छै ओहि सबके हमरा सबके बहुत पसंद यऽ मैथिली भाषा के अपन लिपि छै अलग आओर अलग जेना छै देहाती भाषा सब ओहो सब सऽ मिलैत जुलैत छै तऽ ई मिलै जुलै छै जरुर लेकिन जे छै से एकर अलगे अपन लिपि छै बंगलो भाषा सऽ मिलै छै मगर एकर अपन एगो अलगे पहचान छै मैथिली भाषा बहुत हमरा सब कऽ मिथिलाक लोग मैथिली भाषा कऽ बहुत जादा पसंद करै छी आओर बाजै छी सुनबो सुनबाको लेल बहुत बढ़िऑं लागै यऽ आओर बजबाओमे बहुत बढ़िऑं लागै यऽ